असां पंहिंजे पैसे जी बचति करण लाइ बैंक में हर महीने कुझु न कुझु रक़म जमा कंदा आहियूं ऐं कुझु एफ डी बि असां ठाहिराईंदा आहियूं जंहिंसां असांखे कोई परेशानी जे समय कम अचे इन जे अलावा असां म्यूचुअल फंड में बि निवेश करे करे पंहिंजी वधीक से वधीक बचति करण जी कोशिश कंदा आहियूं जीअं समस्याउनि ते अचण ते असांजी बचति थी सघे पैसो बचाइण ॾाढो ज़रूरी आहे छो कि ज़रूरत जे वक़्ति पंहिंजो हीउ पैसो कम ईंदो आहे